हाँ विज्ञान और टेक्नोलॉज़ी ने महामारी के अध्ययन में हमारी बहुत मदद की है जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे देश में ही बहुत बड़ी बीमारी आ गई थी कोविड नाइंटीन उस टाइम पे सब लोगों का कहीं भी आना जाना बंद हो गया था पढ़ाई लिखाई हो गई थी बच्चों की बंद जॉब वगैरह सब कुछ बंद हो गया था एक दूसरे के घर जाना आना मिलना जुलना बंद हो गया था उस टाइम पे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मदद से हमने आगे की पढ़ाई करना शुरू किया वीडियो कॉलिंग टीचर्स वगैरह ने लाइव क्लासेस चलाईं उस टाइम पे बच्चों ने घर बैठे उसके अपनी पढ़ाई के बारे में आगे की अध्ययन किया और महामारी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलीं जैसे कि जैसे कि कोविड था उस टाइम पे तो किसी को कोविड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जैसे कि कोविड हो गया है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह भी पेशेंट से बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना के रखने लगे थे उस टाइम पर हमने मोबाइल मोबाइल की मोबाइल की कंप्यूटर्स की मदद से टेक्नोलॉजी की मदद से हमको ये पता चला कि हमको कोविड की बचाव कैसे करने चाहिए जैसे जैसे कि हमको छींकते खासते टाइम रुमाल का उपयोग करना चाहिए हाथ हाथ धोने चाहिए टाइम टाइम पर सैनिटाइजर करना माक्स लगाना हर चीज का ध्यान रखना रेगुलर नहाना साफ सफाई रखना घर में लोगों दूरियाँ बनाकर रखना इन सब चीज़ों की जानकारी हमने डिज़िटल वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की मदद से प्राप्त की है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टेक्नोलॉजी ने दी हैं और आजकल भी जो डिजिटल लर्निंग है उसकी उसकी मदद से भी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं डिजिटल डिजिटल की वजह से हमने कंप्यूटर मोबाइल से चलाना सीखा है हम जैसे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता पहले जो हमारे पास वैज्ञानिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमको कहीं भी जाने के लिए कुछ भी सीखने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता था पर आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम घर बैठे ही देश विदेश की कोचिंग को घर बैठे कर सकते हैं लाइव क्लासेस कर सकते हैं जो लोग बेरोजगार रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं वो लोग भी अब गरीब घर के बच्चे भी अब घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं वो लोग भी अब उन्होंने भी अपने देश के लिए कुछ करना शुरू कर दिया है और जो डिजिटल है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही है और उनके जो जो जो मनुष्य था वो बहुत पीछे था उसे कुछ पता नहीं था आगे के बारे में वो आज छोटी छोटी चीज की जानकारी नहीं रहती थी किसी भी किसी भी किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको बहुत दिन लगते थे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता था पर आजकल जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है उसकी मदद से हम हम घंटों की चीज़ें मिनटों में पूरी कर सकते हैं अगर हमको कहीं जाना भी रहता है तो उसके लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता पहले हमको अगर कहीं जाना रहता था तो हमको चलकर जाना पड़ता था हमको दस से पंद्रह दिन लगते थे ज़्यादा महीनों महीनों लग जाते थे लोगों को किसी भी चीज को पूरा करने के लिए पर अब हमको कहीं भी जाना रहता है तो बहुत सारे वाहन चल गए हैं चल गए हैं जैसे कि गाड़ी रेलगाड़ी मोटरसाइकिल हवाई जहाज बहुत सी प्रकार की बसें चलने लगी हैं जिससे अगर हमको कहीं जाना रहता है तो हम महीनों घंटों की मीलों की दूरी मिनटों में पूरी कर लेते हैं आजकल को जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल ऑनलाइन शिक्षा में के भी बहुत ज़्यादा डिसीप्लेन डिसीप्लेन आ गया है और विज्ञान टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है पर इससे हमको फायदे और नुकसान दोनों है क्योंकि कोई भी चीज हो अगर हम उसको करते हैं तो उससे फायदा नुकसान दोनों होते हैं तो हमको जैसे ये वैज्ञानिक टोक्नोलॉजी आई है जैसे कि इससे हमने मोबाइल चलाना सीख लिया है कंप्यूटर चलाना सीख लिया है तो क्या हुआ कि बच्चों को हमने मोबाइल दे दिए हैं जैसे ही ये कोविड नाइंटीन के बीमारी आई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी तो वो सरकार ने क्या किया कि सब बच्चों को मोबाइल दिला दिए और बोला कि आप मोबाइल पे का अपनी लाइव क्लासेज़ अटेंड करो और बच्चे उससे पढ़ाई करने लगे उन्होंने सब कुछ किया उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की अपनी पढ़ाई में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से परसेंटेज बनाए आगे बढ़ गए पर इससे हमारे नुकसान ही हो गए कि बच्चे अब मोबाइल के आदी हो गए हैं अब वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते उनकी लगातार स्क्रीन को देखते रहने से बहुत सारी प्रकार की समस्याएँ पैदा होने लगी बहुत सारी बीमारियाँ होने लगी हैं बच्चे दिन रात मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उनकी नज़र भी कमजोर होती है ठीक से देख नहीं पाते हैं और ये मोबाइल वगैरह का यूज़ करते हैं हैडफोन वगैरह का भी यूज़ बहुत करते हैं जिससे उनको सुनाई भी कम देता है ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करने से बच्चों को पागलपन की बीमारियाँ होने लगी हैं क्योंकि मोबाइल एक अच्छा माध्यम है अगर हम उसका सही उपयोग करें तो और गलत उपयोग करने से तो हम समय की समय बर्बाद करते हैं ज़्यादा मोबाइल चलाने से अगर हम किसी गलत चीज का यूज़ करते हैं अपने मनोरंजन के लिए इस पे गलत चीज देखते हैं तो हम हमारा समय भी बर्बाद करते हैं और हैडफोन वगैरह अगर हम यूज़ करते हैं थोड़े समय के लिए यूज़ करते हैं वो ठीक है पर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे कान की बीमारियाँ भी रहती हैं जिससे कि जिससे लोगों को कम सुनाई देने लगता है और इसके फायदे अगर हम ऑनलाइन डिजिटल जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है उससे फायदे की बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा ये हो गया हमने ये समने समय की बचत करना सीख लिया है अपने आरामदायक और जो सुविधाजनक चीज़ों की प्राप्ति हो गई है हमारे लिए और हमने समय की बहुत ज़्यादा बचत करना सीख लिया है पढ़ाई में हमारी रेगुलरटी आ गई है पढ़ाई में निरंतता आ गई है जिससे हम अच्छे से पढ़ाई कर पा रहें हैं बच्चे आत्मनिर्भर हो गए हैं किसी भी बच्चे को किसी और पे डिपेडेंट नहीं रहना पड़ता हर बच्चा अपने आत्मनिर्भर बन रहा है देश आगे बढ़ रहा है वो समय पर होमबर्क कर पाता है सीखने की उसकी क्षमताएँ विकसित हो रही हैं आजकल आज के जो बच्चे हैं वो हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं और उनके लिए टोक्नोलॉजी आगे बढ रही है